म्हाजें नांव सनिशा कोरगाकर हांवें केन्ना पासपोर्ट करुना ह्यो म्हजो पयलो फावटूच पासपोर्ट करपाचो म्हाका खबर ना खंयचे खंयचे कागज पत्रिका लागता पासपोर्ट करपाक आनी तेका कितले दीस लागता पासपोर्ट केल्यार कितेें फायदो आसा आनी पासपोर्ट करू ना जाल्यार किदें फायदो जावचो ना पासपोर्ट करपाक कितलेय डॉक्युमेंट लागता आनी खर्चो कितलो येता तेका तुमी म्हाका करून दिवं शकता आनी कोण कडेन पासपोर्ट करपाक वचोंक जाय पासपोर्ट केल्यार पासपोर्ट कितल्या दिसांनी येतलो